गिबियावनो आङो बिबार लाइफां गायनो मोजां मोनो आं गोबां रोखोमनि बिब्दिनो बिबार लाइफां गायनो मोजां मोनो जे नुनायाव समायना नङाब्लाबो जे माखासेफोर बिफांफोर थायोना जे न' सिङाव साजायनानै दोननो हानाय माखासेफोर फ्लान्टफोर थायो ना बेफोरखौबो आङो गायनो मोजां मोनो आरो बिब्दिनो बिबार गायनायावबो गोबां रोखोम बिबारफोराबो गोबां रोखोमनि दङ जे नों बिबार गायनायावबो माबोरै गायोब्लासो बिबारा मोजां जागोन बेफोरनिबो माखासे नेमखान्थिफोर दङ जे बिबार गायनायाव सिगाङावनो गोबां नेमखान्थिफोर दङो जे बिबारखौ ओरैनो गायना दोनोबाल' जाया जे बिबार गायनायनि सिगां जों बिबाराव जिखिनि होनांगौ नांगौ जानाय जेखिनि हासार दै बेफोरखौ मोनोब्लासो बिबार लाइफाङा गायखांनायनि उनाव मा जौगाखाङो आरो जे बिबारखौ ओरैनो गायनानै दोनोब्लाल' बिबारा समायना जाया जे बिफां लाइफांफोराबो बिब्दिनो गायना दोनोब्लाल' गेदेर देरा बेबायदिनो जे गायनायनि सिगाङावनो मा बिब्दिनो बिबाराव हासार होग्रोनांगोन जे आं ओरैनो नआवथ' बिदि मोसौनिफ्राय मोसौनि गोबोरखिखौ मा फेसेवनानै मा हासार बानायो आरो फेसेवना दोननानै मा हासार बानायो बेखौनो मा बिबार गायनायनि सिगांनो जे हायाव मिलायनानै हाखौ जावफ्लेग्रोना लानानै बेनि उनाव मा बे गोबोरखिखौ लगायनानै जे बेयाव मिक्स खालाम लगायनानै मा बिबारखौ गायनाय जायो आरो बे बिबारखौ गायखांनायनि उनाव बिब्दिनो सप्तासेफोर गायखांनाय लोगो लोगोनो दै होनानै बेनि उनाव सप्तासेफोर थानानै मा बे हासारखौ बे गोबोरखिखौ हासारखौ मा बे बिबाराव होबाय थानांगौ आरो बिखौ होखांनायनि होनायनि उनाव जे बिबारखौ नोजोर लाबाय थानांगौदि बिबारा देरदोंना देराखै मोजां जादोंना जायाखै बेफोरखौ नोजोर लाबाय थानांगौ ओरैनो बिबार लाइफांफोरखौ बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै दोनोबाल'दि देरगोन बिबारा बारगोन बेफोरबायदि नङा आरो जे बिबारखौ मा गायखांनायनि उनावबो दै लुबाय थानांगौ सामफ्रामबो फुङाव लुवाबाबो बेलासियाव मा दै लुबाय थानांगौ आरो जे बिबार गायखांनायनि उनाव मा हासारखौ बिबदिनो होबाय थानांगौ सप्तासेआव खेबसे खेबसे बिब्दिनो होबाय थानांगौ होमबासो मा बिबारा रोदा हरनानै मा गिदिर जागोन आरो बिबारनि बारनायाबो मा गिदिर जालांगोन आरो बिनि उनाव दे बिबारखौ गायखांनायनि उनाव जे बिबारखौ बोरै ओरैनो लांदां जायगायाव गायनानै दोनबाल'दि जायो बे नङा जे बिबारखौ नोजोरबो होबाय थानांगोन जे गायखांना दोननायनि उनाव नों बिबारखौ नायाबोला बिफां लाइफांफोरखौ गायखांनायनि उनाव नायाबोला बबावबा बबेनिफ्रायबा मोसौ बोरमाया फैनानै जालाङोब्ला बिफोरबायदि खालामनो नाङा आरो जे बिफां लाइफांफोरखौ गायखांनायनि उनाव मा देरसान्दि एसे गेदेर जासान्दि गायखांनायनि उनाव गेदेर जासान्दि मा बेरा होनानै दोननांगौ आरो जे जाहाथे बेखौ जेबो बोरमाफोरा मोसौफोरा जाया जाहाथे बेखौ रावबो बिब्दि फोनां दुखु मोनहोआजासे मा बेखौ फोथैया बेबायदियाव मा नोजोर लाखिनांगौ आरो जेब्ला बे बिफां बिबार लाइफांफोरा देरगोन बिनि उनाव बेराखौ बोखारना होदो नो बिनि उनाव हासार होबावदो आरो बिदिनो मा बिबार लाइफांफोरखौ गायनांगौ आरो